जैसे महिला और पुरुष महिला और पुरुष में जैसे महिला होती हैं जो घर का गृहस्थी संभाल लेती हैं और पुरुष हैं कमाने चले जाते हैं बाहर बहुत लोग तो अपने परिवार को साथ में ले के जाते हैं और बहुत लोग हैं कि घर में छोड़ के जाते हैं सास ससुर के साथ और तो फिर जब पुरुश क्या हैं तो पैसा कमा के भेजते हैं और महिला हैं जोकि घर का राशन वगैरश खेतीवारी सब चीज उन लोग जिम्मेदारी हो जाता है क्या लाना है क्या आज बनाना है बच्चा का पढ़ाई लिखाई अन्य अनेक परकार की ऐसी जो चीज़ें हैं कि महिला हैं देखती हैं और पुरुष तो भाई दूर हैं उन लोग भाई मेहनत करके चार पैसा कमा के और वहाँ से भेजते हैं कि मेरा परिवार को हम पैसा भेज रहें उन लोग खुश रहें खुशहाल रहें अपना खाएं पिएं अच्छे से रहें और अरे तो फिर वहाँ यहाँ भी जो महिलाऍं होती हैं उन लोग भी सोचती हैं हमारा पति बाहर गया है ओ भी उसका भी भगवान से प्रे करती हैं कि वो जहाँ रहे खुशहाल रहे अच्छा रहे और उसको भी चार पैसा की बढ़ती हो और खाना पीना भी टाइम टू टाइम मिले सब चीज का यहाँ भी महिला क्या है टेंसन में भी बनी रहती हैं कि मेरा मेरा हेस्बेंड जो है बाहर गया है अकेले कमाने गया है और हम लोग यहाँ बाल बच्चा को उनके बाल बच्चा को लेके हम लोग अकेले यहाँ खेती बारी सब चीज करते हैं अकेले बहुत लोग के तो सास ससुर हैं बस अब जिसके नहीं हैं तो अकेले पड़ जाते हैं तो बच्चा का भी देखभाल करना और खेती बारी का भी देखभाल करना उन लोग को पड़ जाता है खेती में सीजन ही सीजन ही जैसे हो गया गेहूँ का कटाई आ गया फिर धान का कटाई आ गया आलू अभी तो ठंड का मौसम है तो इस सीजन में तो गेहूँ अभी धान कटा अब गेहूँ बो दिए हैं हम लोग और आलू वगैरह ये सब लगा दिए हैं तो खेत में धनिया का पत्ती लहसुन ये सब लगा देते हैं तो हम लोग खेत से ही लाते हैं और खाते पीते हैं और उसके बारे में यही सब है और पुरुष हैं भाई कभी कभी छुट्टी मिलता है तो आ जाते हैं बीच बीच में अपने परिवार के साथ जब आते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चा लोग बोलते हैं पापा आ गए अच्छा लगता है बच्चा लोग को भी इन्जॉय करने में अच्छा लगता है पापा के साथ चलो पापा आए हैं हम लोग ये कभी कभी फ्रेश मतलब कोई त्योहार पड़ जाता है तब पापा लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पापा लोग के साथ इसी के प्रकार से ये एक एक आधुनिक प्रकार से ये रीत बना हुआ है देखिए बहुत ही लोग हैं जो साथ में जाते हैं अब तो फिलहाल आदमी क्या है कि जो साथ हैं हमेशा निकलते रहते हैं पहले का क्या थे कि हस्बेंड कमाने गया है और जो वाइफ लोग हैं यहाँ घर का काम सब चीज का इन लोग देखभाल करना जिम्मेदारी हो जाती है इन लोग का सब चीज का जिम्मेदारी रख लेती हैं और आदमी लोग भी खुश रहते हैं चलिए मेरी वाइफ वहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रही है अच्छे से और उन लोग को भी टेंसन नहीं रहता है कि इन लोग कर रही हैं जो भी है अच्छे से करती हैं बाल बच्चों को भी देख रहीं उन लोग को पढ़ाई लिखाना इस्कूल में फीस जमा करना उन लोग का सुबह उठती हैं खाना बनाना फिर उसके बाद टिफिन पैक करना फिर उन लोग को दोपहर में है खाना पीना ऐसे ही बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं महिला लोग करती हैं पुरुष के ना रहने पे वैसे पुरुष रहेते हैं तो क्या है खाना पीना बनाना और सब जिम्मेदारी पुरुषों का काम हो जाता है लेकिन जब पुरुष लोग बाहर कमाने चले जाते हैं तो सब काम का प्रेसर महिला के ऊपर आ जाता है तो महिला लेकिन सब मैनेज करती है उसको पूरा करती है कार्य करने में और सफलता भी हो जाता है तो ऐसे ही परिवार खुशहाल रहता है एक महिला भी खुश रहती है और पुरुश भी खुश रहता है इससे अच्छा लगता है